ए माबा बे सिबिं गैया सिबिंखौ देदो ओमफ्राय माबा सिनि सिनि एसे होदो संख्रि एसे होदो ओमफ्राय देदो आरो अनखौ देनानै लाखादो देनानै लानानै जेनेबा दै गुदुं फुदुंदो गोदौ होदो ओमफ्राय गोदौ होनानै बिदिनो दोनजाबाय आरो दैनि सायाव होनानै संगोन आरो गोबां सानसे हरसे लादो बेजों सुबिदा सिथाव बानायबा सिथाव बानायनायाबो बिदिनो माबा मा होनो बेखौबो अनखौनो देनांंगौ आरो माइब्राखौ माइब्राखौ देनानै देदो देनानै बिदिनो बेहाय सिबिं होआबाबो जायो आरो होआबाबो जायो होनानैहाय होयोबो सोरबा सोरबा होनानै जायो आरो सोरबा सोरबा बै नारेंखलआ नारेंखलखौ हनानै जेनेबा सिनि होनानै जेनेबा सिङाव होनानै जायो आरो औ औ मेथाय गुरबो होबाय आरो आरो जोंहाथ' माबा मा होनो एन्थाब देनो नागिरदों माबायाव दमासियाव

जागोन मा जाखो एन्थाबखौ नारेंखल लारु बानायबाथ' माबा मा होनो जेनेबा एवदो नारेंखलखौ एवग्रो माबादो आरो मा होनो मोजां सिग्लिग्रोनांगौ नारेंखलखौ नारेंखलखौ सिग्लिनानै ओमफ्राय एवदो सिनि होदो होनानै

होनानै खोबनानै माबादो आरो हा ए ए दे होमबालाय जानो फैलायलायदो